में कुश दस ई सालें दा हा कि में पैंटिंग बनाना स्टार्ट कीता मिगी पेंटिंग बौह्त इ पसंद ऐ मेरे टीचरैं मिगी बड़े बारी पेंटिंग बनाना सखाया फिर में बल्लैं बल्लैं करियै पेंटिग सिक्खियां फिर मेरै टीचरैं मिगी पैह्ली बारी बिल्ली बनाना सखाया फिर में बिल्ली बनाई मेरै कोला कुश अच्छी नी बनी फिर मेरैं टीचरैं होर मिगी सखाया फिर में अगलै बारी ओह् बिल्ली बड़िया बनाई मतलव बौह्त अच्छी बनाई ते फिर में ओह्दै बिच्च कल्लर भरे ओह् बिल्ली बौह्ल ही अच्छी लग्गा दी ही ते ओह्दै कारन टीचरैं मिगी गुड बी दित्ती ते फिर में बल्लैं बल्लैं करदे बौह्त ही जादा पेंटिंगा बनाईयां जियां कि कुत्ता बिल्ली कोई बी मतलव कुश बी आक्खी सकने तुस जियां कोई घर दी पेंटिंग में बौह्त ई कुच्छ बनाया जियां कोई ट्री दी पेंटिंग इयां करदे करदे मेरी पेंटिंग बौह्त अच्छी होई गेई में बेह्ले टाईम बेहियै पेंटिंग बनांदा रेहा जियां कि मेरे पेपर खत्म होईये ते में पेंटिंग बनांदा रेहा जियां कि जियां कि में अगर स्कूला दा आया ते मेरा मूड़ अच्छा नी ऐ मेरा मूड़ खराब ऐ फिर में पेंटिंग बनाई फिर मेरा मूड़ अच्छा होई जंदा हा फिर बल्लैं बल्लैं करदे मेरी पेंटिंग बौह्त ही सुदरी गेई फिर मेरे घर आह्लैं मिगी जियां कि जियां जियां कि पेंटिंग करने दे कुश चीजां लेआई दित्तियां जियां कि पैंसिल कल्लर जियां बॉटर कलर क्रियान कल्लर जियां कि गम कुश बी मतलव जेह्ड़ी पेंटिंग करने दे कम्म आंदियां बाईट पेपर जियां कि फिर ओह्दै कारन मिगी बौह्त खुशी होई कि मेरे घर आह्ले मिगी ऐप्रिशेट करा दे पेंटिंग करनै आस्तै उत्साह् ते भला होर पेंटिंग कर ओह्दे कारन में बौह्त ई खुश होया जियां कि मेरे घर आह्लैं मिगी पेंटिंग करना सखाया जियां मिगी पेंटिंग बनाना बौह्त अच्छा लगदा जियां में बेह्लै टाईम कुदै बी बेहिया जियां में पेंटिंग बनानां जियां में पेंटिंग बनांदा जियां इक कोई घर ऐ ओह्दे बिच्च इक बूह्टा ओह्दै बिच्च दरवाजा लग्गे दा मतलव कुश बी आक्खी सकने तुस ओह्दे कारन मिगी पेंटिंग मतलव कि कुश बी मतलव केंई बारी में बूह्टे दी पेंटिंग बनाई ओड़ना केंई बारी में सीनरी बनाई ओड़ना जियां कि इक बारी में लग्गे दे कुश बी बौह्त ही अचछी ट्री बूह्टे दी अच्छी ओह् बनाई ही पेंटिंग बनाई फिर ओह्दे कारन फिर में स्कूल दस्सी फिर स्कूले आह्लैं ओह्दे कारन गुड दित्ती इनाम दित्ता फिर में ओह् पेंटिंग बौह्त अच्छी लग्गी फिर फिर कि इयां साढ़े स्कूल कंपिंटीशन होंदे रेह् पेंटिंग कंपिटीशन में उंदे बिच्च भाग बी लेआ फिर ओह्दै अन्दर मिगी प्राईज़ बी मिलेआ टीचर पैसे बी दिंदे हे फिर टीचर टीचरैं मिगी होर सखाया फिर में पेंटिंग फिर इक मेरा मतलव इक पेंटर दा नांऽ कुश लग्गी जा भला पेंटर ऐ इसी आंदा फिर में इयां में कोई बी अपने स्कूल दा प्रोजैक्ट होंदा हा पेंटिंग च ओह् बच्चे सारे बच्चे मेरै कोला दा बनांदे हे फिर में पैह्लैं में आपैं बनांदा हा फिर में उंदी बनांदा हा मिगी पेंटिंग करना बौह्त पसंद ऐ में अपनी पेंटिंग कन्नै कुश बी करना मिगी पेंटिंग करना बौह्त पसंद ऐ में बेह्ले टैम पर पेंटिंग गै करना होना जियां कि होर कोई कम्म होऐ कुश बी कम्म होऐ फिर में ओह्दे बाद पेंटिंग करना होना कुश बी बनाना होना जेह्ड़ा मिगी लब्भी जा क्योंकि पेंटिंग मेरा खून च ऐ हून में आक्खी सकना पेंटिंग मिगी बौह्त पसंद ऐ हून में केह् आक्खां पेंटिंग पेंटिंग मेरे खून च बस्सी दी कुश बी आक्खी सकने तुस पेंटिंग मिगी बौह्त पसंद ऐ इयां कि पेंटिंग में हून में पेंटिंग जियां कि